मैंने कुछ ओडर किया था और उसका भुगतान पहले ही कर दिया था मैंने मतलब ऑनलाइन पेमेंट पहले ही कर दिया था लेकिन वो पेमेंट जो है हमारे में सो नहीं कर रहा उसको देखने के लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाईट पे देखेंगे कि क्यों नहीं सो कर रहा और ऐप खोलेंगे ऐप पे देखेंगे की क्या किस गड़बड़ी से जो हमारा ओडर है आ नहीं पा रहा और हमारा पेमेंट भी नहीं सो कर रहा अगर फ़िर भी हमें इससे जानकारी नहीं मिल पाएगी तो हम उस ऐप को खोल के कस्टमर केयर के पास कस्टमर केयर का नम्बर रहता है उस कस्टमर केयर से हम बात करेंगे और अपनी समस्याओं को बताएँगे तो वो जो कस्टमर केयर है हमारी समस्याओं को हल खोले हल करेगा और अपने अपने सिस्टम से देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है और हमें बताएगा और हमारी समस्या हल कर देगी और हमें अपना भुगतान जो है मिल जाएगा नहीं तो हमें ओडर अपना मिल जाएगा